میں نے بیل گاڑی کی دوڑ بکری کی دوڑ اور مرغی کی لڑائی یہ سب اسپورٹس دیکھے ہوئے ہیں اس میں میرا ماننا یہ ہے کہ صرف مز انسانی مزے کے لیے جانوروں کو اوپر بہت ظلم کیا جاتا ہے جس طرح بیل گاڑیوں میں دونوں بیل کو باندھ کر دوڑاتے ہیں اور ان کی ریس لگاتے ہیں جن پر جن کے دوران بیلوں کو ضرب دی جاتی ہے پیٹھ پر جن کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے اور وہ تیزرفتاری سے بھاگتے ہیں اور ریس جیتتے ہیں اسی طرح بکروں کی لڑائی مرغوں کی لڑائی بھی ہوتی ہے بکروں کی لڑائی میں دو بکروں کو آمنے سامنے کیا جاتا ہے اور دونوں بکروں کو ٹکر مار کر جھگڑنا ہوتا ہے جس میں فاتح بکرے کو انعام دیا جاتا ہے لیکن اس دوران جو دونوں بکرے ہوتے ہیں ان کی ان کو بہت نقصان پہنچتا ہے کئی بکروں کی سینگیں ٹوٹ جاتی ہیں وہ بیہوش ہو جاتے ہیں اور بہت برا زخم ان کو پہنچتا ہے بہت ان کو تکلیف ہوتی ہے اسی طرح مرغوں کی لڑائی میں بھی اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ دو مرغوں کو لڑایا جاتا ہے شوق کے لیے اور بہت سارے صارفین کو جمع کیا جاتا ہے جو اس مقابلے کو دیکھنے آتے ہیں اس میں دو مرغوں کو لڑایا جاتا ہے دونوں مرغے اپنی چونچ سے سامنے والے مرغے کو چونچ مارتے ہیں اور زخمی کرتے ہیں اور ہراتے ہیں حتیٰ کہ کبھی کبھی یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ مرغوں کی لڑائی کے دوران کوئی دوسرا مرغہ مر جاتا ہے کیونکہ اسے اتنا مارا جاتا ہے چونچ سے اور یہ اور اتنا نوچا جاتا ہے اتنا ان کو خون نکلتا ہے جس کی وجہ سے وہ مر جاتے ہیں اس طریقے کے مقابلے تو ہندوستان میں یا کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے جس میں جانوروں کو اپنے شوق کے لیے لڑایا جایا اور انہیں زخموں دیا جائے یا ان کی موت کا سبب وہ بنے تو ایسے مقابلے ہندوستان میں بند ہونا چاہیے